हमलोग मोबाइल और लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल लॉकडाउन में किया और ऑनलाइन अपना शिक्षा घर पे रहकर अपना लॉकडाउन में शिक्षा का अनुभव किया और हमलोग लॉकडाउन में इतना परेशानी मान लीजिए झेलना पड़ा कि हम लोग सारा दुकान सारा मार्केट बंद रहा हम लोग को बहुत कठिनाई झेलना पड़ा लॉकडाउन में बड़ी समस्या है बड़ी कष्ट झेलना पड़ा हम लोग को लॉकडाउन में जो इसलिए हम लोग अपना मोबाइल से फोन कम्प्यूटर लैपटाप से ऑनलाइन क्लास का अनुभव लिया अनुभव अच्छा रहा लॉकडाउन में हमलोग का अच्छा पड़ा चला लॉकडाउन में बढ़ियाँ रहा उसके बाद घर बैठ में शिक्षा का भी काम घर में बैठकर कुल काम किया वा बाँकी जो मार्केट में कोई भी सामान हम लोग लाने के लिए लॉकडाउन बहुत समस्या झेलनी पड़ी लॉकडाउन में लॉकडाउन का असर पड़ा हम लोग पर बहुत पड़ा असर लॉकडाउन में कोई भी सामान खाने वाला चीज़ है मार्केट पूरा बंद था नहीं मिल रहा था लॉकडाउन में जनता परेशान थी कोरोना से बचने के लिए वह कोरोना से बचने के लिए बहुत अच्छा था वो भी होना चाहिए कोरोना में आखिर अगर निकलते तो हम लोग को कोरोना भी पकड़ता इसलिए हम लोग मोबाइल और लैपटाप का भी इस्तेमाल ज़्यादा बहुत किया कोरोना काल में लॉकडाउन में इसलिए शिक्षा स्कूल पर शिक्षा आज भी अनुभव उसका बहुत अच्छा आज भी आते जा रहा है होना चाहिए अनुभव ऑनलाइन का अनुभव एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रक्रिया बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि हर घर में ऑनलाइन सिस्टम बहुत सिस्टम अच्छा है क्लास करना आज आने वाले समय में ऑनलाइन अगर क्लास नहीं होगा अगर आपको नहीं पता रहेगा और आप अनुभव कर लीजिएगा ऑनलाइन रहेगा तो घर बैठे पूरी काम कर लेंगे अपनी मोबाइल फोन लैपटाप से आपको बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा बाहर जाएँगे पेट्रोल वो तेल लगाकर बाइक से जाएँगे समय लगेगा जो आप दौड़ के वहाँ से पाँच किलोमीटर काम है बैंक आप लोग जाएँगे वहाँ पे पन्द्रह बीस में आधा घंटा लगेगा और मोबाइल से ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है कि एक मिनट में आपका काम हो जाएगा तीस सेकेंड में काम हो जाएगा लॉकडाउन का असर रहा फिर भी असर रहा जनता पे लॉकडाउन का लॉकडाउन के बारे में भुखमरी भी हो गया बहुत सिस्टम बहुत खाने पे भी बहुत प्रक्रिया हुआ परिवार भी कितना लोग नहीं कमाते हैं लॉकडाउन में अपना काम करके भी परिवार चलाते हैं उन उन लोग का टूटी पड़ गया लाॅकडाउन का असर बहुत रहा हाँ और पहिले लॉकडाउन के बाद उसके बाद उसपे असर रहने के बाद अगर अगर लॉकडाउन के बाहर अगर निकलते हैं तो कोरोना पकड़ लेगा तो कोरोना पकड़ लेगा तो पूरी घर पूरी परिवार पूरा गाँव समाज को भी कोरोना पकड़ लेगा उसकी इसीलिए हम लोग को झेलना पड़ा लॉक लॉकडाउन में मोबाइल का इस्तेमाल करके पूरा पढ़ाई और किसी तरह अपना परिवार ज़्यादा घर में सब्जी खेत में सब्जी बोकर लाकर लॉकडाउन में धीरे धीरे सब्जी बोकर के थोड़ा मोड़ा ओसी नमक रोटी जो बन रहा अपर पीस के खर्चा चलाते थे कहीं बाहर निकलने का कोई सुविधा नहीं था लॉकडाउन में हम लोग को बहुत कष्ट भी चला पड़ा हम लोग को कठिनाई बहुत आया लॉकडाउन का असर पड़ा आज भी उसका असर है बाँकी जब लॉक जाम चालू खुला तो फिर पूरे समस्या जो था वो पूरा सावधान हो गया समस्या नब्बे पर्सेंट एकदम बहुत नुकसान अथवा हो गया दस पर्सेंट मान लीजिए टूटी पड़ा आज भी लाॅकडाउन अगर लग जाए तो आपको मोबाइल लैपटाप का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा आज भी हो रहा है शिक्षा भी डिजिटल इंडिया हो गया है आपको ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है आपका घर बैठे आपका काम हो जा रहा है कहीं बाहर भी जाने का जरूरत नहीं है आप अपने घर में रहिए अपने परिवार में रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और बहुत अच्छा आपको परिवार के भी लोग वो देख के कहें देखेंगे तो कहेंगे कि मेरे लड़का मेरा जो बच्चे हो गया है वो पढ़ रहा है घर क्लास का कर रहा है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाए कोई भी कार्य आपको नहीं देंगे अगर करना पड़ेगा कोई भी काम घर के तो नहीं देंगे कि नहीं मेरा लड़का है ओ पढ़ रहा है ऑनलाइन क्लास उसको हम डिस्टर्ब ना करें वो ऑनलाइन क्लास वो बहुत अच्छा है अनुभव बहुत उसका अनुभव जो कर रहा है अनुभव वो इतना अच्छा हो गया ऑनलाइन क्लास कि कहने लायक कोई नहीं है लॉकडाउन का नियम लगा जरूर कोरोना काल में बाँकी उसका असर भी पड़ा परिवार पर और फिर इसी वजह से हम लोग को ऑनलाइन ज़्यादा क्लास करना पड़ा वो होना भी चाहिए ऑनलाइन क्लास बहुत से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा क्लास लॉकडाउन में लॉकडाउन का समस्या में होना चाहिए लॉकडाउन एक बहुत अच्छा अथवा है